میری پسندیدہ کتاب سیرت مصطفیٰ ہے اس کتاب کے مصنف مولانا ادریس کاندھلوی ہیں انہوں نے اس کتاب کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آخری پروفیٹ ہیں ان کے بارے میں ان کی زندگی کے شروعات سے لے کر اخیر تک کے پہلوؤں کو لکھا ہے شروعاتی زندگی کو لکھا ہے اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو تجارتی زندگی ہے اس پر انہوں نے روشنی ڈالی ہے جو کہ پچیس سال سے تیس چالیس سال کے درمیان کا جو عرصہ ہے اس پر اس کے بعد انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مکی زندگی جو نبوت کے بعد ہے اس پر روشنی ڈالی ہے اور اس کے بعد انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو مدنی زندگی ہے جو تیرہ سال پر محیط ہے اس پر روشنی ڈالی ہے اور یہ کتاب میری بہت ہی پسندیدہ کتاب ہے میں اس کو پڑھتا رہتا ہوں اور کافی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے